کسی بھی علاقے میں صحت کے مسائل مختلف عوامل پر منحصر ہوتے ہیں جیسے کہ ماحول طرز زندگی صحت کی سہولیات کی دستیابی اور معاشرتی و اقتصادی حالات عمومی طور پر بہت سے علاقوں میں لوگوں کو صحت کے مندرجہ ذیل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے متعدد بیماریاں ڈائریا صاف پانی کی عدم دستیابی اور صفائی کی ناکافی حالت کی وجہ سے ملیریا مچھروں کی بہتات والے علاقے میں ٹی بی خاص طور پر غریب علاقوں میں ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے پھیلنے والی بیماریاں ہیپاٹائٹس غیر محفوظ انجیکشن یا آلودہ خوراک اور پانی کے ذریعے دل کی بیماریاں ناقص طرز زندگی اور خوراک کی وجہ سے زے شوگر غیر صحتمند خوراک اور جسمانی سرگرمی کی کمی بلڈ پریشر تناؤ خوراک اور جسمانی سرگرمی کی کمی کی وجہ سے کینسر مختلف اقسام کے جن میں پھیپھڑوں کا کینسر چھاتی یا کینسر وغیرہ شامل ہیں آئرن کی کمی غذائی قلت آئرن کی کمی وٹامن اے کی کمی پروٹین کی کمی آیوڈین کی کمی فولک ایسڈ کی کمی ویل احتیاط تدابیر ویکسینیشن بچوں اور بالغوں کے کے لیے مختلف ویکسین ویکسینز کا انتظام صفائی صاف پانی کا فراہمی اور صفائی ستھرائی پر توجہ صحتمند خوراک متوازن خوراک کی ترغیب جسمانی سرگرمیوں باقاعدہ ورزش کی حوصلہ افزائی آگاہی مہمات مختلف بیماریاں بیماریوں اور ان کی روک تھام کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا پبلک ہیلتھ پروگرامز متعد متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پروگرامز یہ مسائل اور ان کے حل کے لیے جامع کوششیں ضروری ہیں تاکہ معاشرتی صحت میں بہتر لائے جا سکے بہتری